जुनारफोरनि गांसो जानो थाखाय फिल्ड दं बल गेलेग्रा फोथार दं लामा लामाफोर दं नाथाय बेफोर आरो माइ गायखाङोब्ला दुब्लि बारियाव खानो मोनो गाज्रि बारहावा गाज्रि बारहावा खाब्रां बोथोर दैनि बानायाव जों गाज्रि बायदि सोरगिदिं थासारियाव जोङो गाज्रि नुवाखै मोजाङानो नुदों जोंनि जायगाया मोजांखायानो जोङो बेनिखायनो बारहावाखौ गाज्रि नुनो मोनाखै जुनार जिब जुनारफोरनि थाखायबो जोङो गाज्रि नुनो मोनाखै